ظاہری خصوصی طور پر تو نہیں پر اتفاقی طور پے ہم نے شوٹنگ اسٹار یعنی ٹوٹا ہُوا ستارہ دیکھا ہے وہ ہماری نظروں سے گزرا ہے جب اتفاقی طور پر ہماری نظر جب آسمان کی طرف جارہی تھی تو ہم نے دیکھا کہ جو ہے ایک عجیب سی جو ہے شعاع کی روشنی کی شکل میں کوئی چیز جو ہے نِیچے گر رہی ہے تو بعد میں ہمیں معلوم ہُوا کہ یہ کوئی شوٹنگ اسٹار یعنی کہ گرتا ہُوا ستارہ ہے اُس وقت تو ہمیں ایسا لوگ کہتے تھے کہ جو ہے اِس وقت جو بھی دُعا ہوتی ہے وہ قبول ہوتی ہے اور اپنی جو بھی وِش ہے یا اپنی جو بھی تمنا ہے خواہش ہے وہ وہ اُس وقت دہرانی چاہیے مانگ لینی چاہیے اور اُس وقت جو ہے وہ شاید کہیں نہ کہیں شرفِ قبولیت کو پہنچتی ہے تو ہم نے بھی جو ہے یہ ساری چیزیں جو ہے نہ عملی طور پر کیا ہے اور اتفاق بالاتفاق بھی ہُوا ہے مشاہدے میں آیا ہے کئی دفعے جو ہے ہم کوشش کر کے دیکھنے کی کوشش کئے نظر بھی آیا ہے اِس سے شوٹنگ اسٹار کا جو ہے اپنا ایک الگ تجربہ ہے اور مگر اِس کو دیکھنے میں کافی خوشی ہوتی ہے